हमारे क्षेत्र में क्रिकेट खो खो कबड्डी वॉलीबॉल गिल्ली डंडे पकड़म पाटी लुका छुपी पतंग उड़ाने के ऐसे कई खेल खेले जाते हैं सिताले दौड़ मार खो खो ऐसे कई खेल हैं जो हमारे यहाँ खेले जाते हैं हामारे राज्य में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है गिल्ली डंडे लुक छिपी और पकड़म पाटी इसमें कई बच्चे पकड़म पाटी खेलते समय गिर भी जाते हैं जिसकी वजह से उनको चोट आ जाती है लुका छिपी में कई लड़के छुपने के चक्कर में गिर जाते हैं तो उनको भी लग जाती है हमारे राज्य में सबसे अलग खेल है गिल्ली डंडे का जो हर तरीके से हर कोई पसंद करत है और सिताले का खेल ऐसा है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेला जाता है हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिताले का ही खेल खेला जाता है सिताले में एक दूसरे को गेंद से मारना किसी को लगाना नहीं तो दूसरे को मारना ऐसा खेल बहुत ही ज़्यादा चलता है